میرے یہاں کافی سارے اسپتال ہیں جیسے کہ جوشی ہاسپٹل بنسل مہندی والا اسپتال چمیلیان ڈسپنسری لیڈی ہاڈنگ سینٹر ٹراما سینٹر ہندرا ہاسپٹل یہ سارے اسپتالوں نے ہماری کافی سہایتا کی ہے جیسے ہمیں کووڈ نائنٹین میں یہ بتایا ہے کہ لوگ ایک میٹر کی دوری میں رہیں ماسک لگا کر رہیں ایک دوسرے سے زیادہ ہاتھ نہ ملائیں جس کو بیماری ہو جیسے کہ کھانسی نزلہ جو زکام بخار یہ سب ہو تو اس سے تھوڑی دوری بنائے رکھیں جب کھانسیں تو ہاتھ ہاتھ رکھ کے کھانسیں اور ہینڈ واش کرتے رہیں صاف ستھرے رہیں مین موٹو یہ بتایا تھا کہ ایک کلو میٹر کی دوری پر رہنا ہے